میرے پاس کئی ذاتی اہداف ہے اور میری ذاتی خواہشات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں پوری دنیا میں نیکیوں کو اچھائیوں کو پھیلانا چاہتا ہوں اور برائیوں کو روکنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں ایک آرگنائزیشن سے جڑا ہوا ہوں جس کا کام یہی ہے کہ وہ ہندوستان میں کے لیول پر اچھائیوں کو پھیلاتی ہے اور برائیوں کو روکتی ہے اور اس کام میں جتنی بھی اور تنظیمیں یا جو لوگ بھی مدد گار ہوتے ہیں ان سے تعاون حاصل کرتی ہے ان کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور برائیوں کو دنیا سے مٹانے کا کام کرتی ہے تو میں بھی ایسی ہی تنظیم سے جڑا ہوا ہوں اور میرا ذاتی مقصد یہی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ اچھائیاں اور نیکیاں پھیلیں اور لوگ برائیوں سے دور رہیں